बेमार गोनां जुनारफ्रा माबादि बेमार गैयै जुनारफ्रा माबादि बेमार गोनांखौ माबायदि नुयो बेमार गैयैखौ माबादि नुयो आरो मानसिफ्रा बेमार जाबा माबादि जालाङो बेमार गोनांखौ मानसिफोरखौ माबादि नुयो बेमार गैयैखौ माबादि नुयो बेखौ जों सिनायनो रोङा ओमफ्राय जोङो दा बिदिनो बेमार गोनां बेमार गैयैफोरखौ सिनायनो रोङैयावनो जोङो मानसिफोरखौ

नस्थ' खालामनानै लानाय जायो आरो बेफोर बेमार गोनां जुनारफोरखौ जाजायो ना जाजाया बेमार गोनांखौ जाबा मा जायो बेमार गोयैखौ जाबा मा जायो बेखौ जों बारा मिथिरोङा जों जेखौ मोनो बेखौनो जायो बेयावनो जों मानसिफ्रा बेमार जायो बेमार गोनांखौ जाबा मा जागोन बेमार गैयाखौ जाबा मा जागोन आरो बेमार गोनां जुनादआ माबादि बेमार गैयै जुनादफ्रा माबादि बेमार गोनांखौ माबादि नुयो बेमार गैयैखौ माबादि नुयो आरो मानसिफोरखौबो सिनायखायो बेमार गोनांखौ माबादि नुयो बेमार गैयैखौ माबादि नुयो बेखौ बे सिनायखायो आरो मानसिफ्रा गाव गावनि जानाय लोंनायफ्रावबो थिक मथन जानो रोङाबाबो बेमार जालाङो मोजाङै जाबा मोजाङै जालांगोन गाज्रि जाबा गाज्रि जालांगोन सोब जुनारफोरानो बिदिनो जागोन बेमार गोनां जुनारफ्रा बिदिनो हा जालाबायो माबा माबि जालाबायो बेमार गैयैफ्रा जालाबाया नै बाहाय रानिफ्राय रासिन बेमारा जालाङो आरो मानसियाबो जेखौ मोनजाया होनो बेखौ जालांसिनबा बेमारा बारा जालांगोन बादा होनायखौ लायोबा मोजां जालांगोन मोजां जाबा मोजां जागोन गाज्रिखौ जाबा गाज्रि जालांगोन थिक माने बेबादि जायो आरो दा बेखौ जोङो बारा बुरजा मिथिरोङियाव जोङो गावखौनो गाव बिदिनो बेमार खानानै खानानै लानाय जायो मोनथिरोङि जानायाव मिनथिनाय जाग्राफ्रा मालाय मोजां जों मिनथिलासे जानायफ्रा गाज्रि जाबाय नै बाहायनो मानसिफ्रा बेमार जायो जुनारफ्राबो बिदिनो बेमार जायो जेखौ मोनो बेखौनो जा जाबानो गासिबो बेमार जाजोबो जों बेखौ मिनथिरोङा मिथिरोङियावनो जों बिदिनो बेमार जालाबायनानै थैगोमालाबायो डक्टरनाव थांनाङो बेबादि जायो आरोखि जोङो

जोङो दा जोंनि जायगाफ्राव लेखा गोरोंबो बारा बुरजा गैया आरो मिथिनायफ्राबो खम जायो जाय फरायदों बिसो एसे रोंगौ जाहैबाय जों फरायैफ्राथ' रोङायानो जाहैबाय लेखा गोरोंफ्रा मोजां जाबाय लेखा रोङैफ्रा जानला मोनला जाला बायबाय बेयावबो बेमार जायो मानसिया थिक बेबादिनो जालाङो

बिदिनो लोमजाबा साजाबाबो जोङो फोसाबनानै लानो रोङा गाव गावनि न'खरनि मानसिफोरखौ बेयावबो नस्थ' जालाङो मानसिफ्रा